नवरातन आ गया है तो मैंने सोचा कि माताजी का दुर्गा माई का जैसे मूर्ति बनाते ही बनाती थी तो मैंने किसी और से मैंने सीखा था तो अपने जानने में अच्छा ही बनाया था बनाकर के और मैंने उसको पूरा मैंने श्रृंगार किया माना की चुनरी भी अच्छा से हाथ गोड़ रंगकर उसको चुनरी ओढ़ाकर साड़ी मैंने पहनाकर के अच्छा बनाया तो उसके बाद तो अच्छा लगने लगा तो माताजी की मूर्ति अच्छा से सीखने से अच्छा है लगता है ना बनाने से फिर गणेश भगवान गणेश पूजा करने के लिए मैंने अच्छा से गणेश भगवान का मूर्ति बनाया वो भी अच्छा लगने लगा तो एक बोला कि ए भाई मेरेको भी अच्छा से सिखा दीजिए माताजी की मूर्ति नवरातन है नौ दिन का नवरातन भुक्ते हैं नौमी नौमी बोलते हैं नौ दिन नवरातन हम लोग भुकते हैं तो माताजी का मूर्ति बनाने के लिए मेरा मदद कीजिए तो ओ बोला कि ठीक है मैं कर दूँगी मदद तो उसने बोला कि ठीक है तो मैंने बनाने लगा माताजी का मूर्ति तो बनाते बनाते अच्छा लगने लगा तो माताजी का मैं पूजा रखा नौ दिन नवरातन और पूजा करने के लिए अपना काम किया था तो मैंने चुनरी जैसे सब कुछ चुनरी वुनरी माताजी को अच्छा से चढ़ाया था और माना की खुशियाँ भरकर माना सब सफ़ाई अच्छा से किया माताजी का मूर्ति उठाकर के वहाँ पर रखकर पूजा करने लगा करकर उसके बाद तो फिर पूजा करके उसके बाद जब नवरातन बीता तो माँ को ओ व्रत तोड़ दिया हम लोग